اتر پردیش میں جو لوگ ہیں وہ اپنی کلا کا پردرشن بہت ہی اس کا سمادھان ہوتا ہے کہ ہمیں ہم اسکول میں سیکھتے ہیں اپنی کلا کو اور کالجز میں سیکھتے ہیں لکھنؤ انسٹیٹیوٹ اور کافی جگہ ہیں جہاں ہم اپنی کلا کا پردرشن کرتے ہیں اور وہاں سیکھتے بھی ہیں ٹیچرس وغیرہ سے ہم اپنی اس کلا کو آگے بڑھاتے ہیں اور بہت ساری چیز ہے ہم اپنی کلا پہ ہم سلائی وغیرہ بھی کرتے ہیں تو سلائی سیکھ سیکھنے کے لیے بھی انسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں اور اس کلا کو ہم سیکھ کر آگے بڑھاتے ہیں یہ ہماری کاروبار میں بھی بہت کام آتی ہے گھر بیٹھے ہم کچھ بھی سلائی کر سکتے ہیں اپنا کام آگے بڑھا سکتے ہیں